گاؤں میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں یہاں ہمارے گاؤں میں سڑک نہیں ہے چوڑی سڑک نہیں ہے بجلی رہتی ہے بجلی کٹ جاتی ہے بار بار کٹتی رہتی ہے بسیں سویدھا نہیں ہے لوگ پانچ دس کلو میٹر پیدل جاتے ہیں وہاں بس ملتی ہے لیکن وہ دور نہیں رہا شہروں میں تو بڑے بڑے شہر میں نا میں بڑی بڑی بسیں ملتی ہے

سب سے زیادہ نزدیک میں ملتے ہیں گاؤں میں ملتی ہے بس وہ آرام سے کہیں جانا آنا لگا رہتا ہے ہمارے گاؤں میں تو وہ سب سویدھا نہیں رہی ہے اب یہ سب سوچ کر سرکار کو بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے گاؤں پر کہ گاؤں کتنا غریب ہے بس نہیں ہے سویدھا نہیں ہے بجلی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے موٹر نہیں ہے یہ سب سویدھا نہیں ہے تو سرکار کو بھی دھیان دینی چاہیے باقی سب تو ٹھیک ہی ہے لیکن سرکار کو پوری طرح سے دھیان دینی چاہیے کہ ہر چیز کی سویدھا ہو جائے گاؤں بھی میرا ڈولپمنٹ کر جائے گاؤں بھی ترقی کر جائے گاؤں بھی کا بندہ بھی خوش حال رہے یہی گزارش ہے سرکار سے ہماری کہ ہمارے گاؤں بھی خوش حال رہے